ابتدائی بائکرس بہت غلطیاں کرتے ہیں جن میں سے کچھ غلطیاں بہت عام ہیں جیسے کہ بائک چالو کرتے ہی کلچ کو نہ پکڑنا کئی بائکرس بنا کلچ پکڑے ہی ریس دے دیتے ہیں جس سے بائک جھٹکے سے بند ہو جاتی ہے ابتدائی بائکر کلچ کو دھیمے دھیمے نہیں چھوڑتے جس سے کہ بائک کے انجن میں بھی نقصان ہو سکتا ہے اور بھی بہت الگ طرح کی غلطیاں ہیں جو بائکرس ابتدائی بائکرس خاص طور پر کرتے ہیں اور کچھ اصول ہیں جن کو ابتدائی بائکرس کو اچھے سے فالو کرنا چاہیے جیسے کہ ہیلمیٹ پہننا چاہیے جب بھی بائک کی سواری کریں اور دیگر بائک گیئرس انہیں پہننے چاہیں جس سے کہ کھروچ اور چوٹوں سے بچ پائیں اگر کوئی ایکسیڈینٹ پیش آتا ہے ابتدائی بائکرس بائک چلاتے وقت ہائی بیم کا استعمال کرتے ہیں جس سے دوسرے بائکرس یا گاڑی والوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے